ہندوستان میں کچھ اہم ترین مقامات اور سیاحتی مقامات ہے جیسے کہ دہلی میں انڈیا گیٹ ہے جامعہ مسجد ہے آگرہ میں تاج محل ہے طرح طرح کے لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے بہت دور دور سے پٹنہ میں چڑیا خانا ہے شاپنگ مال ہے گرودوارا ہے گھومنے ہر طرح کے آدمی سب آتے ہیں ہمارے کولکاتہ میں بھی بیز ہے دہلی میں گھومنے کی جگہ ہے اور ہمارے ہندوستان میں ہر جگہ اچھے ہیں جیسے پورنیا ہے پورنیا میں گھومنے کی جگہ ہے جگہ ہے اچھے بڑے بڑے آدمی سب آتے ہیں حیدر آباد میں ہے گھومنے کی جگہ ہے